میں پہلی بار پاسپوٹ کے لیے درخواست دینے جا رہا ہوں اور اس لیے میں نے ایک معلوماتی ورک شاپ میں شرکت کی ہے تاکہ پورا عمل اچھی طرح سمجھ سکوں جیسے ہی ورک شاپ کا آغاز ہوا میں میری دلچسپی بڑھتی چلی گئی اور میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوئے سب سے پہلے میں نے پوچھا کہ کیا پاسپورٹ کے لیے عمر کی کوئی شرط ہے جواب ملا کہ کوئی بھی ہماری کوئی بھی بھارتی شہری چاہے بالغ ہو یا نا بالغ ہو پاسپورٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے بچوں کے لیے والدین کی دستاویز پر دستاویزات درکار ہوتی ہیں جبکہ بالغ افراد کے لیے خود کی شناختی اور رہائش کے ثبوت ضروری ہوتے ہیں میں نے یہ بھی پوچھا کہ کون کون سی دستاویزات درکار ہیں ہمیں شناخت کے لیے آدھار کارڈ پین کارڈ یا ووٹر آئی ڈی اور رہائش کے لیے بجلی یا پانی کا بل بینک اسٹیٹمنٹ یا رینٹ ایگریمنٹ جیسے کاغذات جمع کرانانے ہوتے ہیں مجھے جاننا تھا کہ پولیس ویریفیکیشن کب ہوتا ہے تو بتایا گیا کہ یہ درخواست دینے کے بعد ہی ہوتا ہے اور اسی پر منظوری کا دار مدار ہوتا ہے